हाँ डॉक्टर वंदना बोल रहे है मैम मैं आस्था बोल रही हूँ मेको कुछ सुबह से ना अच्छा नहीं लग रहा है मतलब कभी चक्कर आ रहे हैं कभी थकान सी महसूस हो रही है दो चार दिन से ऐसा हो रहा है कभी बीच में सही हो जाता है फिर वापस वही सिर में दर्द हो जाता है कभी शारीरिक रूप से मतलब थकान सी महसूस होती है बार बार मैम मगर हमने ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है मगर गर्दन में दर्द होता है इस वजह से हाँ तो हो सकता है कि तकिया नहीं रोई थी तकिया लगाकर सिर में दर्द होता है उस वजह से कभी कभी हो सकता है चक्कर भी आ जाते हैं हम तो स्कूल जाते है पढ़ाने तो उसमें ये फोन तो इतना अलाउ होता नहीं है एक घंटा हो सकता है नहीं चश्मा नहीं लगा हुआ नहीं आँखों में तो नहीं होता आँख आँख की तरफ हो सकता है दर्द अच्छा तो इसके लिए हम क्या करें जिससे कि ये सही हो जाए तो मैम हमें किस साइड आना है मैं इधर वैशाली नगर की साइड रहती हूँ नहीं मैम हमारे पास तो पैम्पलेट तो नहीं है हाँ हाँ ठीक है मैं आज शाम तक आ जाऊं हाँ ठीक है तो मैं कल चार शाम चार बजे के आस पास आ सकती हूँ नहीं बस ऐसी थकान सी महसूस होती है और गर्दन में दर्द होता है यही है बस मैम हाथ में हो हाथ में दर्द होता है कभी कभी अच्छा ठीक है तो हम कल शाम को आ जाएंगे आपके क्लिनिक पे आप हमें आपका वो लोकैशन भेज देना ठीक है ठीक है ना